भारतमे नर्तकीपर बॉलीवुड बहुत प्रभावित करैत हइ कि पहिलेके पहिलका जे लोकसब रहैत रहलैए किओ नाच सबमे ड्रामा सबमे रुचि रखैत रहलैए अबके लोग सब हइ जेकि बॉलीवुड गाना सबमे अपन रुचि बढ़ाबैत हइ रोमान्टिक चीजमे अपन रुचि बढ़ाबै छै जकरा कारण नर्तकी पीछा करैत होइ बॉलीवुड आगे बढ़ैत लगै छै एहिमे मतलब कि जइसेकि हो गेलै कि सदाबहार जे हो गेलै एकदम रसमय मधुर गाना होइत रहलैए एकदम अच्छासँ अच्छा गाना होइत रहलैए एहि सबमे सबसँ अच्छा मानल जेबै तऽ बॉलीवुडसँ अच्छा सदाबहार गीत ही रहलैए जेकि जकरा समाजपर कोइ गलत प्रभाव नहि रहैत रहलैए पहनावा ओहरावा पुराना जमानामे सही रहलैए अबके जमानामे ईसब बहुत ई हो गेल अछि कि बॉलीवुड गाना सबमे कपड़ाके कोइ ई नहि रहैत हइ जइसेकि आधा कपड़ा रहै छै आओर पुरानाके जमानामे नर्तकी सबमे सदाबहार गाना सबमे निमन निमन जइसेकि भाषा बोलैत रहलैए अच्छा शब्द यूज करैत रहलैए अब हइ जइसे बॉलीवुडमे एकर सबके धिआन नहि रखल जाइ छै इएहसँ अच्छा हम मानै छिए बॉलीवुडसँ अच्छा मानै छिए कि सदाबहार नृत्य जे भारतमे नीक हइ आओर नीक रहतै कहिओ